हेलौ औ औ औ औ औ औ जोंनि चिरां दिथ्रिकआथ' देग्लाय बुहुत मोजां कवालिटि इदुकेसन होनोब्ला जोंनिहाय देग्लायथ' मेट्रिकआवबो जोंनिया मथा मथि आसामआव आरो ना चिरांआथ' जोंनाहाय देग्लाय आरो माबायावसो टप अवानआव थांदों दिसथ्रक वाइस नायोबा औ औ नङाबा औ नङाबा जोंनि मेट्रिकआवथ' जोंनि चिरांआनो सबसे लासआवसो थाङोमोन नालाय पास फारसेनथेजआबो बहुथ खम जायोमोन आरो दाथ' जोंनिआव चिरांआ बुहुत एसे आवगायदों मानो क्लासफ्राबो रिगुलारै मोजां ख्लास होनाय जायो आर दा बांसिनै बयखौबो नायनाय जायो थाइम थु थाइम दिउथिआव थानांगौ बयबो आरो ख्सासआव रेगुलार एथेनदेन्स जानांगौ जोङो बेखौ नायगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि क कारिकुलार एकथिबिटिस ना सिसिएआवबो जोङो माखासे बिदिनो गेलेनाय आयदाफ्राव मोसानायफ्राव मुसुरनायफ्राव बिदिनो फारसेनिफ्राय जोङो कवालिटि माबोरै जौगागोन बेखौ नायगासिनो बेनि फारसेबो जोङो खामानि मावगासिनो आरो जोङो नाजादों जोंनि गथ'फ्रा बांसिनै माने गोजौ फारसे फरायलांनो हानाय बबेबा इनजिनियारिं मोनसे कवालिटि प्रदाक इनजिनियार डाक्टरफोर जानो हानाय जोङो जेनोबा आइ आइ थि बेफोरफ्राव जोङो सेलेक जाहैनो हानाय जोङो मोनसे कवालिटि बेफोरखौ माबोरै हायो बेखौ नायगासिनो

औ औ औ औ औ औ

होनबा हा औ होनबा दे आङो ख्लासबो थाइम दङ जाथ' सिगोनदां ना औ दे औ दे औ दे औ दे